जय झूलेलाल जी ॿुधायो कहिड़ा गुल जी सभी असां वटि ताज़ा ई़ंदा आहिनि ऐं हर रोज़ु ईंदा आहिनि तव्हांखे कहिड़ा कहिड़ा खपंदा हुआ तव्हां भले हिकु दफ़ो ॿुधायो पर तव्हां व्हॉट्सप कंदव तमामु सुठो रहंदो

जी ॿुधायो जी मिले मिलीवेंदव घणा खपनिव तवांखे अदी तव्हां तव्हांजो बुधाईंदा न कि घणो टाइम खपेव असां तव्हां सां भाव तोल ज़रूरु कंदासि पर हिसाब सां कंदासि जी गुलाब थोरो महांगो थी वेंदो अथव हुन में तव्हां वधीक असां सां दाम न करे सघंदव पंखुड़ियुनि जे करे जी मोकिले छॾींदा कहिड़े क रंग जो जी हिकु हिकु गुलदस्तो तव्हांखे ॿीं सै रुपए ताईं पवंदव हुन में असां हुन में ॿ गुलाब हिकु मोगरो ऐं हिकु चंपा हिकु गुलाभार इहे विजी इहे पंज गुल विजी ॾींदा आहियूं मोगरे ज़रूरु मोकिलींदा पर तव्हां मूंखे ॿुधायो मोगरे जी मालाऊं तव्हांखे हिकु हिकिड़ो राउंड वारी खपनिव ॿिनि राउंडनि वारी खपनिव कहिड़े नाप जा खपेनि जी तव्हां असांखे तव्हां मूंखे व्हॉट्सप ते ऐड्रेस ऐं सॼी डिटेल्स मोकिले छॾियो असां तव्हांखे

हा रेडी अथव हले त असां तव्हांखे शुक्रगुज़ार आहियूं कि तव्हां असां ताईं पहुतव जेको बि तव्हांजो अथव तव्हां सभु भले व्हॉट्सप करे छॾिजो असांखे असां हुन मुताबिक़ तव्हांखे सभु पहुचाए छॾींदा सुबुहु सते बजे ताईं जय झूलेलाल पक पक हा ॾाढी पक